हेलो हाँ जी आप ओला एजेंसी से बात कर रहे हैं हाँ जी थोड़ी देर मैं तनीशा बात कर रही हूँ थोड़ी देर पहले ही मैंने एक कैब बुक करी थी आपकी एजेंसी से हाँ जी सब से पहले तो वो बहुत ज़्यादा देरी से आई थी बीस पच्चीस मिनट मैंने इतेज़ार किया उसके बाद वो आई और पूरी कैब बहुत ज़्यादा गंदी थी हर सीट के नीचे कचरा वग़ैरह पड़ा हुआ था ड्राइवर को भी सर्दी थी वो छींक रहे थे ना सैनिटाइज़र था कोई साफ़ सफ़ाई नहीं थी उसमें हाँ जी अगर वही अगर ऐसे कोविड के दौरान आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो अब ये एक से दो में ही फैलती है ये बीमारियाँ तो आप ख़ुद ही अगर ऐसा करेंगे तो फिर दूसरों को वो बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरत रहे थे उनको सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा थी ना उने मास्क पहना हुआ था वो बहुत ज़्यादा ही बात कर रहे थे मतलब अगर आपको सर्दी है कोविड के टाइम पर तो आप या तो मास्क लगाऍं या तो बात ना करें ज़्यादा कि सामने वाले को दिक्कत ना हो लेकिन वो रुक भी नहीं रहे थे वो बात भी बहुत कर रहे थे गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी इन्ही सब चीज़ों से फिर दूसरों को भी वो दिक्कत होती तो मे काे वही शिकायत करनी थी कि आप कृपया उनका पता करें कि वो कौन थे और उनको समझाऍं कि मास्क वग़ैरह कितना आवश्यक है अभी इस दौरान में हाँ जी और थोड़ी साफ़ सफ़ाई बरतें हाँ जी हाँ जी तो मैं शिकायत हाँ जी तो मैं वही लिखवाना चाहती हूँ तो आप उनको उनका पता करें और थोड़ा इन सब चीज़ों पर ध्यान दें हाँ जी हाँ जी शुक्रिया